जी सर बोलिए जी अच्छा क्या से क्या चाहिए फस्ट में बोलो सर ज़्यादा सामान है क्या भईया बोलिए सर तो एक मिनट रुकिए सर मैं कॉपी पेन

पाँच पाँच रिकॉर्ड कैमिस्ट्री के अच्छा पाँच कैमिस्ट्री और पाँच फिजिक्स

दो कलर एक्स पेन इसमें ब्ल्यू कलर ही है सर ठीक है ब्ल्यू और हाईलाइटर किस कलर में चाहिए नहीं ऐसा अगर मेरे पास तो कई सारे ऑप्सन हैं मैं अलग अलग कलर में दे दूँ ठीक है सर और ठीक है सर और जी वो जिप वाली आती है जो उसमें हमारे पास सर कई टाइप की है आप कौन से जैसे उसमें एक जिप में आती है और भी और एक जो इस्टील वाला आपने देखा होगा बी जी एस का जी और सर दो सेलो टेप बड़े वाले सर तो ये कितनी रेंज तक में अच्छा नहीं आप मतलब कुछ काम के हिसाब से लेना चाहोगे मतलब कुछ काम क्या काम कर अच्छा अच्छा हाँ सर उसमें मीडियम ही लगेगा मीडियम लगे फाइल कवर फाइल कवर में सर कौन सा हाँ नहीं सर उसमें ऐसे ही जो ये नॉर्मल वाला है एक तो प्लास्टिक में हमारे पास हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर

तो सर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ सारी ये आपकी करीब सात आठ चीज़ें हैं पन्द्रह तो एक मिनट बताता हूँ आपको है ना होल्ड रखिए आप सर आपका करीब बारह सौ पचास का बिल बैठा है

जी सर देखिए अब वो तो है मतलब जो है वो तो हई है आप बोल रहे हो चलो ठीक है आप सौ पचास का देख लेंगे जो भी है दस बीस दस पचास जो भी है चलो नहीं सर इतना कहाँ से हो जाएगा सर चलो आप ऐसा करो ना हमारा ना तुम्हारा ग्यारह सौ चलो यार कोई नहीं आप ले जाओ ऐसा करो सर हमारी शॉप ऐसे दस बजे के करीब खुल जाएगी क्योंकि आज हम थोड़ा बाहर थे ना तो दस बजे खुल जाएगी आप कभी भी आ जाइए दस बजे के बाद जी बिल्कुल कभी भी आ जाइए बिल्कुल बिल्कुल किस नाम से बिल बनाना है ठीक है ठीक है